जी हलो जी नमस्ते जी हाँ मैं ऑन डोर से ही बात कर रही हूँ जी जी मिल जाएगा कौन सा अंगूर चाहिए मैम आपको अंगूर की दो वैरायटी है काला अंगूर

दोनों वैरायटी मिल जाएगी मैडम इसमें पके भी हैं और कच्चे भी हैं केला साठ रुपए दर्जन चल रहा है मैडम जो कच्चा है थोड़ा पका हुआ है वो पचास रुपये दर्जन है मैम और अंगूर है जो ग्रीन वाला है वो अस्सी रुपये किलो है और जो ब्लैक वाला है वो सौ रुपये किलो है मैडम ये तो हमारा ही नहीं है जो रेट ऊपर से आया है वो हमें भी मिल रहा है जी जी मैं आपके लिए दस पाँच रुपये और कम कर सकती हूँ उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा जी मैडम तो मैं आपको पचास रुपये दर्जन केले दे दूँगी जो थोड़े कच्चे टाइप में हैं और ग्रीन में जो ब्लैक वाले अंगूर हैं वो आपको नब्बे रुपये किलो मिल जाएँगे जी जी जी भिजवा देंगे आपके घर आप मुझे एड्रेस दे दीजिए मैं उस एड्रेस पर आपके घर पहुँचवा दूँगी मैम आप कुछ एडवांस कर दीजिए और फिर उसका आप जो नौ दिन बाद पेमेंट कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है जी जी जो आएगा अभी आपको डिलीवरी करने तो मैम उसके साथ आप पेमेंट कर दीजिएगा ठीक है मैम आप एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए मैं पहुँचा दूँगी एड्रेस पर